وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کہیے جی بالکل جی کیا ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں ہاں جی کہیں جی بالکل مل جائے گا ہمارا یہاں سب سے فیمس آئٹم ہے کیا بولے آپ جی بالکل اس کے ذائقے کے بارے میں بتا سکتے ہیں بہت ٹیسٹی بہت مزے دار ہے یہاں سے جو بریانی ہے مٹن کباب ہے فیملی ریسٹورینٹ ہمارے یہاں کا سب سے فیمس ریسٹورینٹ ہے آئیں دیکھیں جی جی جی جی نہیں تو کہنے والی بات نہیں ہماری آپ ایک بار ریسٹورینٹ پہ آئیں تو آپ کے یہاں کا ذائقہ ٹیسٹ کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا بریانی پر پلیٹ آپ کو آئے گا پانچ سو اور کباب کی بات کی جائے تو کباب آئے گا ایک سو بیس روپے پر سیخ

لوکیشن میں نے ڈالا ہوا ہے گوگل پے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ کر میرے لوکیشن آ سکتے ہیں میرے ریسٹورینٹ میں آپ آئے تو ریویو بھی دیکھ سکتے ہیں گوگل پہ سب کچھ ڈالا ہوا ہے جی جی سر آپ پہلے آپ ریسٹورینٹ پہ آئیں اور ریسٹورینٹ پہ آ کے ذائقہ ٹیسٹ کریں آپ کو معلوم ہو جائے گا ٹھیک نہ ٹھیک ہے ایک بار آپ آئیں تو سہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا